पिछले साल हुई एक यादगार घटना के बारे में मैं बताना चाहूँगा क्योंकि पिछले साल जब मैं ग्रीनहब फैलोशिप में था तो मुझे हिमाचल प्रदेश जाने का मौका मिला और यह मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव भी रहा और एक यादगार घटना भी रही क्योंकि वहाँ पर ऊँचे ऊँचे पहाड़ मुझे देखने को मिले और वहाँ के लोगों से मुझे देखने लोगों से मिलने को मिला एक बात यह भी थी कि एक बार क्या हुआ कि मैं जब खाना खा रहा था वह खाना नॉर्मल ही था वहाँ पर आइ मुझे लगता है कि वह राजमा था और राजमा घी के साथ मिलाया गया था और उसकी बनी कोई डिश मुझे खाने को मिली मुझे लगा कि ऐसा ही है नॉर्मली खाने के लिए तो खा लेता हूँ जब मैंने उसे खाया तो इतना खाने में मुझे हार्ड यानि खाने में बहुत कठिन था मैं समझा नहीं सकता कि वह क्या था लेकिन उस डिश का नाम मालदा था मालदा जो कि वहाँ की एक अच्छी डिश थी तो यह मेरे लिए यादगार यादगार घटना है और वहाँ का अनुभव कुछ इस प्रकार था कि मुझे वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों में घूमने को मिला वहाँ के लोगों से मिलने को मिला और शूट के टाइम यह हुआ कि जो हम लोग पहाड़ों से ऐसे चढ़ कर जा रहे थे तो एक साइड खाई और एक साइड पहाड़ अगर मैं इतनी सी भी चूक करता तो मैं शायद मौत के मुँह में जा सकता था तो यह मेरे लिए यादगार घटना है